ہیلو آپ ٹریگر پوائنٹ مساج سے بول رہے ہیں ہم کو باڈی ریلیکس مساج کرانا ہے تو آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے تو آج ہو سکتا ہے ہمارا مساج اور کتنا خرچ لگ جائے گا ہاں جی جی ارے بھائی اتنا زیادہ بھائی یار کم اے بھائی نہیں بھائی کم کرو نا کوئی ڈسکو بھائی یار کم کرو نا ڈسکاؤنٹ کرو نا میں تو بار بار آتا جاتا رہتا ہوں نا نہیں بھائی یار تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ کرو گے تب نا اور آنا کب پڑے گا

ہاں اور اب جو ہے اپوائنمنٹ لینا ہی پڑے گا ضروری ہے تو آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں نا بھائی تھوڑا بہت بھی تو دے سکتے ہو تو پھر کیسے ہوگا بھائی اتنا زیادہ میں گیا تھا تو کم تھا نا اس ٹائم میں

تو کتنے کتنے دن میں ڈسکاؤنٹ آتا بہت سمے لگ جاتا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ہم اپوائنمنٹ لے کر کے ملیں گے آپ سے آتے ہیں آپ کے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھیے